जीअं त तव्हां खंडवा जा आहियो त उन जे बारे में मूंखे कुझु ॿुधायो हा मां खंडवा जी आहियां खंडवा में पढ़ी आहियां लिखी आहियां ऐं खंडवा में जामु सोड़हा सोड़हा रस्ता आहिनि ऐं खंडवा में खाधे पीते जी शयूं जामु सुठी मिलंदियूं आहिनि साई सावल जामु आहे उते बई जीअं इहो पटाटे वड़ो थियो ऐं इहो पोहा थिया भुॻलु माओ थियो बर्फ़ी थी सन्हो सिङर थुलो सिङर जामु टेस्टी हूंदो आहे ख़स्तनि जी प्लेट बि जामु सुठी हूंदी आहिनि इते ऐं हाणे मां उल्हासनगर में आई आहियां शादी करे उल्हासनगर मूंखे घटि सम्झ में ईंदो आहे खंडवा मूंखे जामु वधीक सम्झ में ईंदी आहे उतां ई मां पैदा थी आहियां खंडवा में ई ऐं पढ़ी लिखी बि हुते ई आहियां माइटु बि उते ई आहिनि मुंहिंजा हिते त बई मां ख़ाली शादी करे आई आहियां हिते मुंहिंजा जामु माइटु आहिनि चाचा चाची हे वो जामु आहिनि हिते मूंखे खंडवा में जामु सुठो लॻंदो आहे कॾहिं कॾहिं खंडवा ईंदी आहियां बाक़ी त शादी करे उल्हासनगर में ई आई आहियां